अगर पाँच डेट्स की बात की जाए तो मेरे लिए पाँच डेट्स जो बहुत महत्वपूर्ण हैं कुछ इस प्रकार हैं सबसे पहले तेरह मई उन्नीस सौ छियासठ जो कि मेरे पिता जी का जन्मदिन है उसके बाद पंद्रह फरवरी उन्नीस सौ इकहत्तर जो कि मेरी माताजुन माता जी का जन्मदिन है तीसरा आता है चौबीस सितंबर उन्नीस सौ सत्तानवे जो कि मेरी बड़ी बहन हैं उनका जन्मदिन होता है चौथा तीन जून दो हज़ार तीन जो कि मेरा ख़ुद का जन्मदिन होता है और आख़िरी जो महत्वपूर्ण डेट है वह तेरह जून दो हज़ार तेईस जिस दिन मेरे एक मित्र ने मुझे तोहफ़े में मुझे एक टेडी बेयर दिया था वह मुझे हमेशा याद रहता है तो यह थी मेरी पाँच महत्वपूर्ण डेट्स